नमस्ते कपड़ा खरीदना है पैंट शर्ट हम पैंट शर्ट लेंगे और साड़ी भी लेंगे और आ तो कितने का पड़ा एक दाम साड़ी का

हाँ हाँ हाँ ले जाएँगे मैडम ठीक है क्या है पैंट शर्ट का दाम बताइए मैडम पैंट शर्ट लेंगे हम ठीक है मैडम हम ले लेंगे हम लेंगें मैडम चार लेंगे हाँ चार लेंगे हाँ और चार और चार साड़ी ले लेंगे हम और पेटीकोट लेना है हाँ मैडम ले लेंगे ना तो बार बार तो बाजार करना जरूर पड़ेगा ना चलो ठीक ठीक है मैडम हाँ हाँ हाँ अब अब ठीक है और जैसे बच्चों के लिए जैसे गंजी पैंट हाँ हाँ हाँ बच्चों के खिला के मैडम

हाँ हाँ वो भी चाहिए बच्चे के लिए चलो अच्छी करो बात नहीं भाई मैडम जो मांगी हैं तो क्या तो कपड़ा का क्वालिटी अच्छा रहता है देखने में कपड़ा का क्वालिटी देखने में अच्छा लगे ये बात है हाँ मैडम

आ और बच्चे के लिए क्या कपड़ा होत